हैलो ओला मां उर्जा थी ॻाल्हायां झूलेलाल जो आर्दश नगर हिकु माथी इनमें छा आहे के असां जे परिवार में मर्दनि खे ॿारनि खे रज़ा आहे त असां जूनागढ़ घुमण जो विचारियो आहे त असांखे गाॾी खपे भई इनोवा जंहिंमें पंज छह ॼणा अची वञनि वॾी गाॾी हुजे त सुठो त असांखे पंज छह जॻहायुनि ते वञिणो आहे उपर कोट आहे भवनाथ आहे डेम आहे तड़ाव आहे गायत्री मंदिर आहे भावनाथ जो मंदिर आहे त चवा पई के तव्हां व्यवस्थित सुठी गाॾी मोकलियो ऐं जंहिंजो ड्राइवर बि सुठो हुजे जेको असांखे व्यवस्थित घुमाए तकिड़ो तकिड़ो न करे असां सभिनि जॻहुनि ते व्यवस्थित वेहण ॾिए थोरो इंजॉय कनि ॾिए फ़ोटा कढनि ॾिए खाइणो पीअणो हुजे नाश्तो कनि ॾिए त तव्हां सुठी रीति व्यवस्थित गाॾी मोकिकियो ऐं ड्राइवर बि सुठो हुजे जेकी गाॾी बि धीरे धीरे हलाए तकड़ि न करे जे असांजे परिवार वारनि खे वांदो न अचे त असां व्यवस्थित सभी जॻह घुमी सघूं त तव्हां मूंखे गाॾी जो ऐं ड्राइवर जो नंबर मूंखे ॿुधाए छॾियो पोइ मां घर वारनि सां ॻाल्हाए करे पोइ मां तव्हांखे थोरी देर में फ़ोन कंदीमाव